मैंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक यही सीखा है कि दुनिया में परिवार सब कुछ होता है हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए पर उसमें सबसे पहले खुद का भी देखना चाहिए और यही है कि जितना अपना काम उतना हमें करना चाहिए हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए ना कि बाकी सब चीजों पर कर्म कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो अपने जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलता है ये सब चीज़ें हमने भगवत गीता में भी पढ़ी हैं जो मुझे एक तरह से प्रभावित करती हैं बहुत ये सबसे चीज़ें बहुत प्रभावित करती है कि अपने कर्म पर टिके रहो बाकी सब भगवान हमेशा हमें देखता रहता है हमारे साथ रहता है